आङो सासे बिमा जाबाय बिमा जानानै आंनो संनागौ खावनांगौ जाहोनांगौ आं नङाब्ला रावबो गैया आंनो संनानै गासैखौबो मावै दाङै जाहोनांगौ दा आं गैयाब्ला सोर मावनानै जाहोगोन रावबो गैया आं हारसिंल' ओंखाम ओंख्रि संग्रायानो गासैबो फिसा हौवागोजा फिसा हौवाफोराथ' संनो रोङा संनोबो बायो बिदिनो आङो बाया मोजोमा संनानै जाहोनांगौ बिमा जानायखाय फिसाफोरखौ जोथोन लानांगौ सङै खावै जाहोनानै मा बबे ओंख्रिखौ संनांगौ बेखौ आं गोसो जानानै संनो लुबैनानै सङो संनो गोसो गैयिखौ आं बायो आं जि जि बुस्तुखौ जानो लुबैयो मुला लाफा कबि टमेट' बेखौ आं संनो लुबैयो जानो लुबैयो मुला लाफा कबि फान्थाव बेफोरखौहाय आं भाजा जायो जहल जायो नाथुर होलायनानै आं जानो गोथाव मोनो लाफा ओंख्रिखौ अमा बेदरखौ आं भाजा एवनानै जोबोर जानो लुबैथारो दाउ बेदर सबाय ओंख्रिजों आं नोगोद गोथाव मोनो आं बेखौ सङो